दोकान बला बाजैत छियै हमरा शादीके कपड़ा सब लेना छै कतना कतना दाम पड़तै साड़ी कतना दाम छै सूती कतना छै

धोती केतनामे पड़तै धोआ धोती धोआ धोती केतनामे पड़तै

हँ चुंदरी सब सूती साड़ी आ साड़ी

के कपड़ा सए रुपआ सायाके एक सए बीस रुपआ

सब मिलाके केतना पड़त दश हजार रुपआ ओकरामे ने देबै

तब आबि रहल छियै सूती साड़ी सालुक ओकरामे लहङ्गा चुन्दरी धोती साड़ी सब सब कपड़ा भए जाएतत ने वहाँपे हँ सब मिला कऽ दए देबै आबि रहल छी ठीक